ہلو آداب جی ڈاکٹر شہزاد جی بات کر رہے ہیں

جی ڈاکٹر صاحب میں آصف بات کر رہا ہوں اور ایکچولی کیا تھا کہ مجھے کل رات سے بہت تیز فیور ہے اور اسٹمک میں میرے بہت درد ہے باڈی بہت پین کر رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب میں نے رات میں کروسین پیراسیٹامال لے لی تھی تو وہ رات میں میں نے کھا لی تھی تھوڑا سا جی اُس سے تھوڑا سا کم ہُوا ہے جی ڈاکٹر صاحب وہ تھوڑا سا رات میں اُس سے فرق دِکھا تھا لیکن صبح سے بہت زیادہ دقت ہے وہی فیور ہے فیور نہیں اُترا ہے

جی جی جی ڈاکٹر صاحب بہتر ہوگا آپ مجھے بتا دیجئے جی جی آپ مجھے بتا دیجئے گا میں لے لوں گا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں جی آ سکتا ہوں میں آپ کے پاس کس ٹائم پہنچوں آپ کا کلینک کس ٹائم اوپن اوپن ہوتا ہے مجھے بتائیں گے ذرا میں اُس وقت پہ پہنچ جاؤں گا آپ کس وقت پہ بیٹھتے ہیں

اچھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں شام میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی فی الحال جی ابھی فی الحال میں جو میں نے رات میں پیراسیٹامال لی تھی وہ لے سکتا ہوں وہ میں نے جی وہ میں نے ایک ون ٹائم لی ہے ڈاکٹر صاحب جی جی تو میں رات میں میں نے کھانے سے پہلے لی تھی مطلب وہی میں نے کھانا کھانے سے پہلے لی تھی وہ پیراسیٹامال جی جی جی دس بجے کے آس پاس لی تھی ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک وہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک بار جی جی میں میں میں شام میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں میں ابھی فی الحال وہ لے لیتا ہوں پیراسیٹامال اور پھر میں شام میں آپ کے سات بجے میں پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب بہت شُکریہ ڈاکٹر صاحب وہ اصل میں میں ایک چیز اور جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سُن پا رہے ہیں آپ مجھے ہلو میں میں یہ چیز اور جاننا چاہ رہا جی جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں کھانے پینے کا تھوڑا سا خیال رکھوں اصل میں کیا ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے موشنس بھی ہو گئے ہیں ساتھ میں پیٹ میں درد تھا رات میں میں کہیں گیا ہُوا تھا شادی میں تو وہاں سے طبیعت تھوڑی سی بگڑ گئی تھی تو پیٹ میں بھی درد تھا موشنس بھی ہو گئے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کھانے میں میں کھچڑی لے سکتا ہوں نا اُس کا یوز کر لوں ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو ڈاکٹر صاحب میں کل وہ میں شام میں آ جاتا ہوں بس اوکے تھینک یو